हलो जी सर वो मेरी क्या है कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहा है तो मुझे बाइक लेनी है हाँ जी बाइक एजेंसी से ही बात कर रहे हैं ना सर जी सर क्या है कि कॉलेज में मेरा प्रोजेक्ट है तो स्टूडेंट्स आए हुए हैं बाहर से तो उनके लिए रैंट पे बाइक चाहिए यहीं है अपने जयपुर में ही हाँ जी फिर सर आपके पास बाइक कौन कौन सी उपलब्ध हैं रैंट के लिए उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास जैसे वो बड़ी गाड़ी नहीं है क्या कोई इस्पौर्ट कोई ना वो तो दे देंगे हम एफ़ ज़ेड मिल जाएगी सर एफ़ ज़ेड का क्या रेंट रहेगा पाँच छ गाड़ियाँ चाहिए कम से कम आठ से दस दिन के लिए चाहिए पाँच छ गाड़ी हाँ आठ से दस दिन के लिए चाहिए कम से कम पाँच से छ गाड़ी तो फिर हमको ही आना पड़ेगा वहाँ पे लेने जी फिर उसमें आप पैसे किस हिसाब से लोग किलोमीटर के हिसाब से लोगे या फिर पर डे के हिसाब से लोगे आप चाहे हम उसको दो किलोमीटर चलाएँ या दो सौ किलोमीटर चलाएँ पर डे जी फिर और सर उसमें तेल वगैरह आप डलाओगे या फिर पर हमको ही डलाना होगा कि हम जैसे कितना चलाते हैं तो उस हिसाब से फिर सर जैसे कि आप कहीं बोलें कि उसमें बाई द वे कोई प्रोब्लम आ जाती है तो फिर उसको ज़िम्मेदार कौन होगा नहीं वो तो है अभी जैसे आपकी बाइक है कहीं जाते जाते क्लच टूट गया हैंड ब्रेक टूट गया या फिर कोई और प्रॉब्लम ना हो जी फिर उसमें और कुछ सौदा है आपकी जैसे हेलमेट वगैरह आप दोगे या फिर नहीं हेलमेट ग्लव्ज छ गाड़ियाँ चाहिए एफ़ जेड दस दस दिन के लिए वो तो कर लेंगे सर हम पर आप तो देख लो अपना कि उपलब्ध हो जाएँ क्या आप बता दो कल आ जाएँ सुबह नौ बजे हाँ आने से पहले हम पेमेंट कर देंगे आपको हाँ डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे सर

ओके सर